हाँ नमस्ते नमस्ते हाँ क्या चाहिए नमस्ते नमस्ते हमारे यहाँ तो बहुत हैं पेड़ बहुत फूल के पौधे हैं जैसे गुलाब हैं चमेली हैं गेंदा के फूल हैं गुड़हल के फूल हैं और हाँ हाँ मिल जाएगा यह आपको चमेली का है हाँ तो तो आप इकट्ठा लेंगी अलग अलग लेंगी अलग अलग लेंगी तो आपको एक एक पेड़ का पौधा गुलाब का पड़

और

फिर एक थो गुलाब का फूल लेंगी तो आपको पचास पड़ेगा और एक एक दर्जन मतलब बारह रुपये लेंगी तो आपको पाँच सौ में मिल जाएगा एक तो तो एक पेड़ का पौधा ले लीजिए गुलाब का आपको पचास रुपया मिल जाएगा और गेंदा का फूल हम आपको एक सौ पचास रुपया में देंगे और अगर एक बारह ठु लेंगे तो ढ़ाई सौ में देंगे हाँ चाँदनी का फूल अगर आप लेंगी तो हम एक ठो पच्चीस रुपया से देते हैं और बारह ठो लेंगी तो तीन सौ का मिलेगा इसी ही सेट के हाँ कनैल कनैल का फूल बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा यह दस रुपया में मिलेगा लेकिन वह वह भी पेड़ मिलेगा तो आपको यह इकट्ठे मिलेगा तीन चार सौ में मिलेगा वह भी

और हम